دلی میں فنون لطیفہ کے حوالے سے سال بھر مختلف قومی اور بین الاقوامی صحت کے سطح کے آرٹ فیسٹیولس اور تقریبات منعقد ہوتی ہے جو شوقیہ اور پیشہ ور فنکاروں کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع فراہم کرتی ہیں ان میں سب سے نمائندہ انڈیا آرٹ فیئر ہے جو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا اور بین الاقوامی صحت پر تسلیم شدہ آرٹ میلہ ہے جہاں دنیا بھر کے گیلری مالکان کلیکٹرس اور فنکار جمع ہوتے ہیں شری فورٹ آڈیٹوریم اور انڈیا ہیبیٹیج سینٹر جیسے مقامات پر بھی سال بھر نمائشیں ورکشاپس اور پرفارمنسز ہوتی رہتی ہیں